دہلی شہر میں تقریباً تمام تیوہاروں کو منایا جاتا ہے جیسے پچیس دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور ایک شوال کو عید الفطر منایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے دیوالی کے موقعے پر دیوالی منائی جاتی ہے اور ہولی کے سمے پر ہولی کو منایا جاتا ہے یعنی دہلی شہر میں تقریباً تمام تیوہاروں کو خوش دلی کے ساتھ منایا جاتا ہے